हलो

हा हा ॿुधायो

हा हा सदा अच्छा हा हा होलसेल मार्केट त इएं त लखनऊ में जाम आहिनि इएं त मतिलब मेन मार्केट आहे अमीनाबाद उनखां पोइ थोरो अॻिते और ॾिसदव त चौक आहे और तव्हांखे अगरि ईअं तव्हां पासे में खपे त इंद्रा नगर में भूतनाथ मार्केट में हिक वॾी दुकान आहे अग्रवाल जे नाले सां त उहो बि लटो ॾाढो सुठो होलसेल वारो ई रेट जो रखंदो आहे तव्हांखे वधीक अॻिते अमीनाबाद वञण जी जरूरत न पवंदव हीअ मुंहिंजी हूअंई मुंहिंजी हिक साहेड़ी आहे उनजो बि वॾो होलसेल जो दुकान अथस आलमबाग में त उते बि तव्हां हा त उते बि वञी करे तव्हां ॾिसी सघो था पिया राखी कपिड़ा भंडार राखी कपिड़ा भंडार जे नाले सां त ॾाढो वॾो दुकानु अथस उते बि तव्हांखे होलसेल में मिली वेंदव तव्हां चवंदव त मां बिल्कुलु हा हा हा उहे उहे हा उते जेका लटनि जो दुकान आहे न उते एम्ब्रॉइडरी वारा बि इलाही अग अग अगल बगल में जाम अथव त तव्हांखे मिली वेंदव हा हा हा जीअं जीअं लखनऊ में लखनऊ में तव्हां चौक चौक में त दॿका वर्क केॾो फ़ेमस आहे हुते हथ जा कारीगर एॾा वेठा आहिनि और चिकन जी कारीगरी कंदा आहिनि आरी वर्क हलंदो आहे और हिन सीकवेंस जो वर्क हलंदो आहे ऐं हिते चिकनकारी जा आहिनि एॾा तमामु घणा आर्टिज़िन्स आहिनि त उन्हनि सां तव्हां मिली करे तव्हां पंहिंजो बुटीक खे सुठे नमूने हलाए था सघो त जी हा क हा हा हा हा हा हा शीशन जा और काथन जा त हिते त जाम जीअं जेका चिकन वर्क करण वारी जे उते जालियूं बि वधीक इन कम में आहिनि त उन्हनि सां जुड़ी करे त उन्हनि जो पूरो पूरो परिवार इन कमनि में हूंदो आहे तव्हां करे पोइ करे सघो था पिया हा हा हा हा हा जीअं अग जीअं अग्रवाल वारो आहे त उन वटि जीअं लटो त मिलंदो ई आहे उन वटि कारीगर बि अथस त उहो तव्हां ॿुधाए रखदव जेकी राखी वारी ॻाल्हि मां ॿुधाए त राखी कपिड़ा भंडार त उन वटि बि हाणे जीअं लटा जेका रखंदा आहिनि न उहो पाण वटि हिक ॿ मास्टर जरूर रखंदा आहिनि त मास्टरनि जो पूरो पूरो परिवार इहो कम कंदो आहे हूं तव्हां इहो करे सघो था पिया त तव्हां हा त तव्हांजो इहेई सेम वाट्सअप नम्बर आहे हा त मां इन वाट्सअप नम्बर ते तव्हां हा ठीकु आहे ठीकु आहे त मां उन्हनि जो नालो वाट्सअप नम्बर और लोकेशन सेंड थी करे छॾियां ठीकु हा शुक्राना